हाँ मैं पाँच राज्यों के नाम बता सकता हूँ पहला मध्य प्रदेश दूसरा उत्तर प्रदेश तीसरा राजस्थान चौथा गुजरात पाँचवा महाराष्ट्र